औ औ दामालाय बिदिनो जाबाय औ औ आं मोजां मोजांखौनो खाखागोन औ खानानै पेकिं खालामनानै दोन्नोसां नोंहा आराम लांनो बार नांनायबायदि औ दे जाबाय दे बिदिब्लालाय